नमस्ते बताइए हाँ हाँ बाटी चोखा से बोल रहें बताइए हाँ कितना है सर कितना चाहिए आपको अच्छा अच्छा तो पनीर बाटी चाहिए या मकुनी बाटी चाहिए या सादी बाटी चाहिए आपको

कोयले पर बनती है बाटी हमारे यहाँ बाटी कुछ बाटियाँ होती हैं जैसे मोकनी वाली होती है जो डालकर बनता है वह छनवाई जाती है कोयले पर कुछ बाटियाँ होती हैं जिसमें जैसे पनीर वाला है उसको जो है कि हम लोग धीमी आँच पर कोयले के उसको पकवाते हैं उस पर

हाँ हाँ

चलिए मकुनी वाली आपकी देखिए मकुनी वाली जो पड़ेगी आपकी पच्चीस रुपये पीस पड़ेगी और जो सादा आप बता रहे हैं उसका आपका पड़ेगा बीस रुपये पीस और चोखा और सलाद वगैरह उसका सब अलग से रहता है ई सर सिर्फ़ बाटी का बताया आपको बाकी चोखा का दाल का चावल का ई सब अलग अलग लगता है इसका इसका सर बीस रुपये पर प्लेट है नहीं नहीं प्लेट के हिसाब से देते हैं प्लेट के हिसाब से हाँ बीस बीस रुपये एक सादी बाटी और एक प्लेट चोखा आपका चालीस रुपये का हो जाएगा और हाँ

तो होम डिलीवरी करानी है कि आकर आप खुद ले जाएँगे सर तो आप लेने आएँगे खाना या पैक करवाकर हमको भिजवाना है कितने बजे तक आ जाएँगे आप हमारा कंप्लीट हो जाएगा अभी हम आपको एक घंटे का समय दे दीजिए वह कंप्लीट करवाकर आपको फ़ोन कर देते हैं हाँ बटर बटर लगाकर बाटी चाहिए ना बटर लगाकर हाँ ठीक है बटर लगवा देते हैं आपका दो घंटे में आप चले आइए ठीक है